दिक्खो जी साढ़ी अगर सेफ रौह्ने दी गल्ल आई तां असें तां मतलब अस जेह्ड़े ग्राईं लोक होंदे ओह् सेफ रौह्ना इक बड़ा मुश्कल होंदा क्योंकि जियां साढ़े ग्रांऽ च माल रक्खे दा होंदा भिड्ढां बक्करियां उं'दे आस्तै केह् करना होंदा के असें मतलब मक्कां बी राह्नियां पौंदियां घा बी र मतलब राह्ना जां दूआ बड्ढना पौंदा फ्ही ओह्दे च केह् होंदा के असेंगी सप्पा दा जेह्ड़ा इक जादा डर होंदा डर कि'यां होंदा भई जियां असें जिसलै घा बड्ढना असें जिस बेल्लै उसलै उसलै असें सप्पा दा डर होंदा कुल्लै हत्थै ई लग्गी जा जां कुल्लै कुसलै कुत्थै डंग मारी जा बाकी जेह्ड़े ऐनीमल होंदे जियां आखेआ जे शेर होई गेआ मतलब चीता होई गेआ रिच्छ होई गेआ उं'दा कुतै बिच्च डर बेचारा होंदा डर कि'यां होंदा के जिसलै जानवर अपने ऐनीमल रक्खे दे होंदे डंगर बच्छू गवां हर ग्रांऽ च केह् करदे के उ'नेंगी जाड़ें च लेई जंदे मतलब के चरानै आस्ते लेई जंदे उ'नेंगी ते उत्थैं केह् होंदा के असेंगी नुहाड़ा जेह्ड़ा रिच्छ होंदा उत्थै जादा डर होंदा के ओह् साढ़ै जानवर गी बड़ा नकसान पजांदा खाई ओड़दा ओह् जानवर गी उसलै अस होंदा केह् के असें मनुक्खें गी बड़ा हारें गी खाई ओड़दा ओह् क्योंकि साढ़े कोल कोई बचने दी सुविधा नेईं होंदी जाड़ै च केह् जेल्लै डंगरें गी मतलब अपना माल मवेशी लेइयै जेल्लै जंगलै च जंदा बंदा उसलै असेंगी कोई सुविधा बी नेईं होंदी बाकी गल्ल कीती जा अगर तां आल एंड वन तां केह् होंदा कि इयां सिटी च केह् होंदा कि इत्थै इक सुविधा होंदी जियां अगर कुसै डंगर बच्छू रक्खा होग भेड्ढ बक्खरी इत्थै उं'दे आस्तै अलग सिस्टम बक्करी बक्कूरी घट्ट होंदी बट जो बी मल माल शू आक्खै गौ गू बगैरा माता रक्खी दियां होंदियां उंदे आस्तै केह् इक अलग मतलब इक गौ शैड बनाए दा होंदा ते ओह् उत्थै मतलब रौंह्दियां ते साढ़ै ग्रांऽ च ऐसी सुविधा नेईं होंदी असेंगी के जेह्दे आस्तै अस मतलब साढ़ै इक केह् होएया आखेआ डोगरी च गौड़ आखेआ जंदा गौड़ च डंगर लाए दे होंदे फ्ही अस मतलब के अद्धे उनेंगी जाड़ै खोलना होंदा ते ओह्दे आस्तै असेंगी जेह्ड़ा ऐनी मर्द होंदा असेंगी उत्थै बड़ा म मतलब के